नमस्ते सर सर हम सर हमें उत्तर प्रदेश के प्रमुख ज़िलों में घूमना था सर इतनी फ़ीस लगेगी सर हमें उत्तर प्रदेश के बारे में जानकारी नहीं है तो आप घूमा दीजिएगा

जी सर जी सर सर जैसे हम वाराणसी जाते हैं तो वहाँ पर पार्क वार्क घूमने वग़ैरह यह सब है सर आप पचास हज़ार लेंगे सर कुछ डिस्काउंट हो जाएगा सर हम दूसरे राज्य से आएँ हैं तो सर कुछ कम करिए सर हमें ब सर हमें पूरे एक हफ़्ते तक यू पी में घूमना है जी सर सर पहले आप कहाँ घुमाएँगे जी सर जी सर

सर आधा पेमेंट हम अभी कर दे रहें हैं आधा मतलब घूमने के बाद कर देंगे जी सर सर कर दे रहे हैं पेमेंट कर दे रहें पेमेंट ठीक है सर कर रहें हैं न प्रणाम सर